हाँ भाई साहब आपके रूम में कैसे व्यवस्था है हम तो घूमकर देखे कि इसमें इसमें छत में है पानी बाथरूम में लैट्रिंग में अच्छी व्यवस्था नहीं है

नहीं सो तो देखे हम मगर इसमें जो है न थोड़ा मुझे दिक्कत बूझा है क्योंकि रूम तो सब हैं और हम क्या बोल रहे हैं फिर हमने देखा जोकि सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं है नल में पानी नहीं है इस तरह हम ठीक है ठीक है

अच्छा हम कोशिश करेंगे क्योंकि आप इसको सुधार कीजिए और हम अपने बच्चे को आपके में रहने का इंतजाम करें

ठीक है आप जरा से प्यार ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चे पर भी गार्जियन समझ कर उसको ट्रीट कीजिएगा

ठीक है ठीक हाँ ठीक है यही हम चाहते हैं आप अपने हिसाब से उसका देखभाल कीजिएगा और मैं कस्टमर के हिसाब से नहीं मेरे गार्जियन बनकर ही आप देखभाल कीजिएगा ताकि हमको सुविधा मिले

ठीक है अब धन्यवाद

और देखिए थोड़ा सा जो जो है वेटिंग रूम रूम थोड़ा सा हमको अच्छा नहीं लगा आप इसका खोजकर खोजकर दीजिएगा

पानी का व्यवस्था भी होना चाहिए खाना पीना खाने पीने में जो है न थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ठीक है आप ये सब कहने के लिए आपको फ़ोन किया मैंने